जयपुर जिले में स्थानीय परिवहन विकल्प बहुत हैं जैसे बस टूर एंड ट्रेवल्स रेल दैनिक जीवन में हमें कहीं भी जाना होता है तो हम या तो बस से जाते हैं या रेल से जाते हैं या कार से जाते हैं लेकिन इसका हमारे जीवन पर प्रभाव अगर हमें कहीं जल्दी जाना है तो हम बस से पहले रेल से जाना पसंद करेंगे क्योंकि रेल बहुत जल्दी पहुंचा देती है और समय कम लगता है अगर बस से जाएंगे तो हमारा समय ज़्यादा लगता है और अगर अपनी कार से जाते हैं तो समय और भी कम लगता है अगर हम बात करें कि हमारे जीवन में इसका प्रभाव तो हमारे जीवन में इसका प्रभाव इतना पड़ता है कि हम इसके बिना कहीं भी नहीं जा सकते अगर हमारे पास बस सुविधा नहीं है रेल की सुविधा नहीं है या अपनी कार नहीं है तो हमारे जीवन पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है क्योंकि हम कहीं भी समय पर नहीं पहुँच पाते हैं